आज के जमाने में और पहले के जमाने में बहुत बदलाव हो गया है पहले की औरतें हम लोग साड़ी पहले थे सूट पहनते थे लहंगा पहनते थे अब के लड़कियाँ छोटा छोटा कपड़ा पहनती हैं कटा कटा सूट पहनती हैं छोटा छोटा इसका टॉप पहनती हैं महंगी कुर्ती पहनती हैं बड़े बड़े गले की सूट पहनती हैं और आदमी के पहनाव अच्छा था अब के आदमिन बच्चे छोटा छोटा जींस टॉप पहनते हैं शल्ट फटी फटी पेंट फटा फटा जींस फटा फटा ऐसे पहनते हैं हम लोग अपने बच्चों को सीख देते हैं साड़ी पहनो सूट पहनो लहंगा पहनो नु अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं कि बिगड़े नहीं संस्कार में रहें पहले की औरतें पर्दा में रहती हैं अब की औरतें पर्दा में नहीं रहना चाहती छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं टी शर्ट पहनती हैं छोटे छोटे कपड़ा पहनना चाहती हैं सर ढँक के नहीं चलती छो दूर दूर से लोग आते हैं छोटा छोटा कपड़ा पहने आज के ज़माने में साड़ियाँ नहीं पहनना चाहती हैं जींस पहनती हैं टॉप पहनती हैं छोटे छोटे सूट पहनती हैं भारतीय नारी पर्दे में नहीं चलती चूड़ी नहीं पहनना चाहती हाथ खाली रखती हैं आजकल के अब पहले में अब में फैशन बहुत बदल गया है हम लोग पर्दे में रहते थे अब तो लोग लड़कियां सोचती हैं खुला टहले छोटा छोटा कपड़ा पहनती हैं साड़ी नहीं पहनना चाहती हैं लहंगा नहीं पहनना चाहती सूट पहनती हैं जींस टॉप पहनेगी टी शर्ट पहनेंगी लडके छोटे छोटे जींस पहनेंगे कटा कटा लड़कियाँ आज कल की बहुत बदल चुकी हैं फैशन बहुत आगे जा चुका है हम लोग को पसंद नहीं है हम लोग अपने मार्केट से प्रतापगढ़ मार्केट से लाते हैं साड़ी लाते हैं सूट लाते हैं लहंगा लाते हैं उसको पहनते हैं और यहाँ क लड़की आजकल की फैशन की वही छोटा छोटा जींस टॉप पहनेंगी कुर्ती पहनेंगी वही बड़े बड़े गला की सब दिखाती चलती हैं